असांजे भारत में घणे भाषाउन खे मान्यता प्राप्त आहे जीअं हिंदी इंग्लिश पंजाबी उर्दू कन्नण बंगाली हीअ सभई भाषाउनि खे मान्यताऊं आहे लेकिन असांजे देश में हिंदी और पंजाबी भाषा जादा बोलंदा आहिनि या थोरो इंग्लिश बि बोलंदा आहिनि लेकिन हिंदी असांजी मातृ भाषा आहे जिते बि वञू असां हिन्दी में ॻाल्हाइ करे

संवाद करे सघंदा आहियूं हिक ॿिए सां हिंदी भाषा जादातर माण्हुनि खे सम्झि में अची वेदी आहे कहिड़े बि देश में वञो त हिंदी या इंग्लिश जादातर इहेई भाषाऊं पॉपुलर आहिनि करे असां चाहे बाहिरि जे देशनि में बि वञू त असां हिंदी में इंडियन्स खे अच्छे से पहचानींदा आहिनि सभई हिंदी में ॻाल्हाइ करे पंहिंजो असां उन्हनि खे पंहिंजे देश जे बारे में ॿुधाइ सघंदा आहियूं अॼुकल्ह ॿाहिरि जा माण्हू ॿाहिरि जी कंट्री जा माण्हू बि हिंदी भाषा सिखण जे लाइ कोर्स करण था हिंदी असांजी मातृ भाषा आहे ऐं असांखे हिन हिंदी भाषा खे अॻियां वधाइण जे लाइ कार्यरत रहणो खपे